आङो आबै आबौखौथ' गोसोआव गैलामोन माने जोंना आइनिफ्राय आं सोलोंदों जोंहा आइआ अनलाजों दाउजों नाथुरमोन नाथुर जुनाय गंगार दुन्दिया होनानै गोथाव सङोमोन जों गोथाव मोनोमोन आरो नारजिबो सङोमोन नारजि अमा आरो थास' बिबारजों अमाजों गंगार दुन्दिया होयो गोथाव मोनोमोन आरो एम्बु बेदरजों नोरसिंजों गोथाव जायो आरो आलुजों अन्थाइ बाजाबजों लाब्रा संबा गोथाव मोनो जायोमोन जों जायोमोन बिरातनो आरो थास' आइथिंजों ना बोथिया गोरानजों उसुमै एसे होबा गोथावसिन जायो जों उन्दै उन्दैआव जोंनि बिमाया बिदिनो संना होयोमोन आंबो बेखौनो रोङो आरो बिदिनो अमा अमाजों आलुजों एवनायफोरावबो नोरसिं बिलाइ होबा गोथाव मोनजायो

माबाजों उसुमैजों नाजों बिदै फुदुङोमोन आरो ना गोरानजों मावजि खोमा होननाय दं बेजोंबो गोथाव जायोमोन मा औवा मेवाय होननाय दङ बेबो गोथावमोन भाजा एवनानै जाहोयोमोन बिमाया जोंना बिदिनो साम'जों सबायजों आरो गंगार दुन्दिया होनानै होयोमोन गोथाव मोनजायोमोन नोरसिं बिलाइजों आलुजों संबाबो गोथाव मोनजायो बिदिनो अनेकता गोथाव गोथाव ओंख्रि संनानै जाहोयोमोन जोंना बिमाया बेखौनो आङो सोलोंनानै दा बिदिनो सङो गोथाव मोनजायो बिदिनो जागासिनो